ناسک شہر ہیوی ٹریفک پالیوشن ہیوی ٹریفک پالیوشن سے ڈیفارسٹیشن سے ان سب تکلیفوں سے گزر رہا ہے ڈیفارسٹیشن ڈیفارسٹیشن میں مجھے لگتا ہے کہ ناسک شہر کے رہ واسیوں کو اور اور پیڑ لگانے چاہیے اور ان پیڑوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور ہمیں ہم ناسک شہر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ الیکٹرانک وہیکلس یا پھر پبلک ٹرانسپورٹیشن کا استعمال کرنا چاہئے ہیوی ٹریفک کے کارن اسکول جانے والے بچوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے جو بچوں کی اسکول سات بجے ہے انہیں ساڑھے چھ بجے سے ہی گھر سے نکلنا پڑتا ہے جس کے کارن وہ اپنی صحت پر بھی دھیان نہیں دے پاتے اسکول جانے والے بچے ہیوی پالیوشن کے کارن زیادہ پالیوشن کے کارن اور ہیوی ٹریفک ٹریف جہاں پر دھوئیں کی وجہ سے ہر ہر پانچ ہر دس میں سے پانچ بچہ ایستھما سے ایستھما کی تکلیف سے گزرتا ہے ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہمیں کم سے کم ہمیں کم سے کم پرسنل وہیکلس کا استعمال کرنا چاہیے اور سرکار کی دی گئی فسلیٹیز کا استعمال کرنا چاہیے ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کو صحیح سے استعمال کرنا چاہیے اور ان مدعوں کو ان مدعوں کو کم کر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے